हँ हम अपन कलाकृति के कतेक ठाम प्रदर्शन मे शामिल करेने छी आओर सब ठाम से हमरा नीक जवाब भेटल अछि बहुत प्रशंसा भेटल अछि आओर इ देख के हमरा मन बड हरखित भेल एहि लऽ के एते जब कोनो आदमी कोनो कलाकृति बनबेया तऽ ओकरा पीछे ओकरा इहो रहै छै कि लोक सब हमरा प्रशंसा करथि त हम परीक्षा त नहि देने छी एकर लेकिन कलाकृति बना के हम बहुत लोक के गिफ़्ट कयने छी उपहार देने छी